हेलो दीदी प्रणाम कहाँ घुमै जाइ छहो ठीक छहो किसब खएलह पिलह कि खाना पिना भेलै इएह दालि चावल सब्जी खेलिए अहाँके बौआ दाइ कि ठीक छै कहलिए हँ ठीक छै गाम घुमै गेलऽ हऽ बजार घुमैलए गेलै मेला ठेला घुमैलए गेलै किसब खएलहो पिलहो